دیہاتی علاقوں میں اکثر کسان کی مطلب کسانوں کی زیادہ ہوتی ہے کسان کھیتی باڑی پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں دیہات کے علاقے میں زیادہ کسان جو ہے نا کسان یعنی کھیتی باڑی کی جاتی ہے جس میں کسان کسان کسان جو ہے زیادہ اپنے کھیتی باڑی پہ ڈیپینڈ کرتے ہے اور یہاں پہ ہمارے گاؤں میں منڈی لگتی ہے جس میں کسان جا کے اپنی کسان اپنی فصل کو فروخت کرتے ہیں اور خریدتے ہیں اور غلہ کو جو بھی ہوتی ہے مطلب فروخت کرتے ہیں ہماری کسان بھائی مطلب دیہات میں اکثر کسان ہی ہوتی ہے جوکہ ہر ہر انسان اپنے کھیتی باڑی کرنے میں ڈیپینڈ رہتی ہے جس سے اس کا جو بھی جو بھی غلہ پیدا ہوتی ہے وہ منڈی میں جا کے فروخت کرتے ہیں اور فروخت بھی کرتے ہے اور خرید خریدار بھی کرتی ہے جس سے کسان اپنا منافع منافع منافع کرتے ہیں اور کسان ہمارے دیہات علاقے میں زیادہ کسان کا ہی چلتا ہے اور ہمارے دیہات میں کسان بھائی ہو اپنا منڈی اور کسان ہی جو ہے جو بھی ہے اپنا اپنا فصل اگاتے ہیں اور ہمارے دیہات میں اکثر کسان سب سے آگے یعنی کاروباروں میں سب کاروبار میں سب سے آگے ہوتی ہے اور ہمارے کسان بھائی جو بھی ہو اس سے اپنا فصل کاروباری آگے بڑھاتے ہیں جس سے ہماری کسان کو کسان بھائی منڈی جاتے ہیں اور یہ